جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کے ضلعے میں کچھ عبادت گاہیں کون سی ہیں جی ہمارے ضلعے میں سب سے مشہور سب سے بڑی عبادت گاہ ہے علی گڑھ کے اوپر کوٹ پر جو جامع مسجد ہے اس میں سونا لگا ہوا ہے دوسری ایک یہاں سر سید احمد خاں کی مسجد ہے جامع مسجد یونیورسٹی کی جامع مسجد ایک سر سید ہاؤز میں مسجد ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے ایک یونیورسٹی ساؤتھ میں مسجد بنی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں بھی بہت بڑے بڑے مندر ہیں ایک خیر بائی پاس پر ہے وہ مندر بھی بہت بڑا ہے اور ہمارے یہاں ایک ںمائش لگتی ہے جس میں اس بار ہندوؤں کے لیے جو تیرتھ یاترا پر جاتے ہیں ویسا ہی مندر بنوایا گیا تھا اور علی گڑھ کے کچھ بہت مشہور تیوہار ہیں جیسے کہ مسلمانوں کے لیے عید ہے بقر عید ہے اور ہندوؤں کے لیے کیا بولتے ہیں دیوالی ہے ان ہولی ہے بھائی دوج ہے رکشا بندھن ہے اور ہم سب یہ تیوہار مل کر مناتے ہیں تاکہ ان سے یونٹی پیدا ہوتی ہے اسی لیے ہمارا علی گڑھ بہت اچھا پایا جانا جاتا ہے